जोंनि ओनसोलाव सोलिनाय बांसिन रावानो जाबाय हिन्दी इंलिस आसामिस बर' बेफोर बांसिन सोलियो जुदि जोङो सोलाय सोल' मार्केटफ्राव जे सोलिनाया बांसिन हिन्दी एसामिस बांगालि बेफोर आरो बेफोरखौ लारायनायजों लोगोसे जोङो गावनि ओम बर' रावजों मादार लेंगुवेसखौ बावनो नाङा आरो बेखौ रोंनाय जानांगौ बा बाहायनो रोंनाय जानांगौ हाथाइ बाजार जेरावबो थाङोबोला बेफोरखौ बाहायनांगौ जायो जोंहा अफिसिशियेलि सोलियो बेहाय हिन्दी इंलिस आरो रिजनाल लेंगुवेज सोलियो जेरै एसामिस बर' बेफोर सलियो थेवबाबो जोंहा जोंनि मादार लेंगुवेसखौ बाहायनांगौ आं बेखौ सानो आरो बेखौनो सिगां प्रथम बाहायो आं बेखौनो सानो आरो गावनि भासाखौ जुदि सिगां बाहायनो हायोबा बियो साफ्रामबो सुबुंनि थाखाय आरो